السّلام علیکم جی سر میں اصل یہ جانکاری لینا چاہ رہا تھا آج کے اس زمانے میں اصل میں ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی بڑی ویلیو اور بہت زیادہ اس کی وہ قیمت ہے تو کیا ہینڈی کرافٹ جو ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں یا ہینڈ لوم جو ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے ہیں میں اصل میں ان کی خریداری کے تعلق سے آپ سے پوچھ رہا تھا کیا انٹر نیشنل مارکیٹ میں ان کی کتنی ویلیو ہیں کیا ہمیں اس چیزوں میں دلچسپی رکھنی چاہیے جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی ہاں جی جی سر آرام دہ آرام دہ اور ان کی انٹر نیشنل مارکیٹ میں کیا ویلیو ہو سکتی ہے آپ اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے بالمقابل ان کے جو چیزیں مشینوں سے بن رہی ہے جی جی جی اور سر اسی طرح اگر ہم ملبوسات کے علاوہ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے لکڑی کا کام کاروین کا کام لکڑی سے بنے ہوئے ہاتھ کے بنے ہوئے بیڈ سر کیا وہ ٹھیک رہیں گے مطلب وہ ان کی کیا بتا سکتے ہیں ان کا کیا وہ رہے گی جی سر جی جی جی جی جی جی جی جی سر کیا مجھے کافی معلومات حاصل ہوئی ہے کیا ہم اپنی بات کو یہاں ختم کریں مجھے کافی معلومات حاصل ہوئی ہے بہت بہت شکریہ سر آپ کا السّلام علیکم